लोककेँ पढ़ना लिखना चाही नौकरी चाकरी सभकिछु मिलैत छै जे नहि पढ़ैत लिखैत छै ओकरा उएह मजदूरी करैत छै घास भूसा सभ माल जालके काटैत छै मास्टरीमे नौकरी मिलैत छै अस्पतालमे नोकरी मिलैत छै सभ किछुमे हरेक रङ्गके नौकरी मिलैत छै जे पढ़ैत छै तकरा मिलैत छै जे नहि पढ़ैत छै ओकरा मजदूरी मजदूरिए ने मिलैत छै आओर की मिलतै ओकरा